کووڈ نائنٹین کے دوران لوگوں کو بہت کچھ دیکھنے کو ملا جہاں انہوں نے اتنے چیلینجیز کا سامنا کیا اسی دوران انہیں بہت سارے فائدے بھی ہوئے کووڈ نائنٹین کے دوران ایجوکیشن سسٹم آن لائن ہو گیا تھا لوگ اپنے موبائل فون سے بہت کچھ کر سکتے تھے اسی طرح آن لائن ایجوکیشن سسٹم ورکنگ میں آیا اور لوگوں نے آن لائن کام کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوئے اور بچوں کی پڑھائی مکمل ہو سکی اور انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا اپنی پڑھائی کو لے کر لیکن جہاں وہ زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے تھے ان کی آنکھوں پر بھی اثر پڑا جس کی وجہ سے بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے چشمہ بھی لگ گیا اسی طرح گھر میں رہ کر بچے اور لوگ ڈپریشن کے مریض ہوئے انہیں اپنے گھر پہ رہ کر بھی ہوم میں رہ کر بھی ہوم سکنیس ہونے لگی